हमें हरियाली और हमें स्वच्छ वातावरण को बचाना है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम पर पर्यटन ने हमारे आस पास के माहौल को हरियाली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है नदी कहीं पर घूमने जा रहे हैं नदियों में कचरा फेंक देते हैं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कचरा फैला देते हैं स्पेशली अगर हम हिमालय क्षेत्र में देखा जाए तो हमने हिमालय क्षेत्र में थ्री ईडियट्स मूवी आने के बाद उस क्षेत्र को वह पिंगलोन झील को स्पेशली उसके आस पास का जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा वहाँ पर खराब किया है पहाड़ों को खराब किया है कचरा फैलाया है इसके लिए हमें ना प्रॉपर गाइड किया जाना चाहिए जागरूकता होनी चाहिए कि हमें हमारी हरियाली को स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है हमें उसको कंटीन्यू रखना चाहिए हमें उसके लिंक नहीं टूटनी चाहिए अगर हमारे पास में डस्टबिन नहीं है तो हम कचरे को जेब में रख लें या हाथ में रख लें जहाँ पर डस्टबिन हुआ वहाँ पर कचरा फेंक दे इससे ज़्यादा अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए ताकि जो हमारी हरियाली है हमारा ग्लोबल मिशन है हरियाली को बनाए रखना क्लाइमेट चेंज को चेंज नहीं होने देना जो हमारे लिए बहुत नुकसान कर रहा है हम उसको बचाए रोकें जिसके लिए हमें बहुत सारे पेड़ लगाने की अपने आस पास स्वच्छ वातावरण को बनाए रखना होगा जरूरी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाया जाए इसको कम्पलीटली एक एक इंसान को पता होना चाहिए स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है तो हमें कहीं पर भी गंदा नहीं करना है कचरा रोड पर नहीं फेंकना है कचरा नदी नालों में नहीं बहाना है उनका प्रॉपर दहन होना चाहिए हर कचरे का